مجھے کہانیوں کی کتاب کے بہت شوق تھی میرے گاؤں میں میلہ لگا میرے پاس وقت رہتا نہیں ہے لیکن میں وقت نکال کر میلے میں گیا اور کہانیوں کی کتاب خریدی اور میں نے پڑھی کتاب مجھے بہت اچھا لگا میں بچپن سے کہانیوں کا شوقین ہوں میں اپنے گھر والوں سے دادا دادی نانا نانی سے میں کہانیاں سنتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میرے گاؤں میں میلے لگے تو میں اس میں کہانیوں کی کتاب لیا اور دو تین کتاب خریدی اور اسے پڑھا ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا میں کہانیوں کا بچپن سے ہی شوقین ہوں اور اس لیے میں نے کتاب خریدی تو مجھے دو تین کتاب میں نے پڑھا اس میں بہت اچھی اچھی کہانیاں تھی بڑے بڑے راجہ مہاراجہ سپاہیو کی اور یودھاؤں کی کہانی تھی مجھے بہت اچھا لگا وہ کتاب اور میں بڑے شوق سے اسے پڑھا